गोदोनि दिनाव गोबां मानसियानो बेफार फालांगि बांसिन मानसिया मावना जानो रोङामोन बिसोर हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायोमोन मानो होनब्ला गोदोनि मानसिफ्रा फालांगि मावनानै जानो रोङामोन एबा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव फालांगिखौ मावना हायामोन बिसोरो नाथाय आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइ बिफाना जौगानायजों लोगोसे सरखाराबो गोबां सुबुंनो साख्रि बिला होनो हायैलाय गोबां मानसिफोरा फालांगियारि लामाजों हान्थिबोदों आरो फालांगि मावनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि भारत सरखारा बेफोरबादि फरायनानैबो साख्रि मोना लासिनो सुबुंफोरनो साख्रि होनो हायैलाय फालांगि मावनायाव गोबां सुबिदा होदों गाव गावनि जिउ राहाखौ सुंथानो थाखाय जेरै गोबां स्किमस फोर फैदों फालांगि मावनो थाखाय जेरै अमा फार्म खालामनो थाखाय अमा फार्म फालांगि खालामनो थाखाय अमा फार्म न' लुना हरदों आरो माखासे गोबां रांनि लन्सनि लन नि बो सुबिदा खालामनानै होनायखौ आं नुनो मोनदों